गोंयची फामाद मनरिजवणचीं स्थळां म्हणल्यार सनबर्न ईडिएम शिगमो कार्निवल तशेंच शिवोली जाता तो जागोर आनी नोव्हेंबर म्हयन्यान तर इफ्फी जाता गोंयाक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तशींच गोंयचीं तरंगां वीरभद्र जांबावले जावपी गुलाल धालो मांडो जग प्रसिद्ध आसा